भारत में सबसे ज़्यादा इतिहासिक स्थल टूरिस्ट एवं अल्टटैक्सन क्या इससे संबंधित जैसे कि हमारे भारत देस में भारत का लाल क़िला मथुरा का ताज महल

होशंगाबाद ज़िले में पचमढ़ी पर्यटन स्थल है और काशी बनारस और गोवा और

हरिद्वार जो एक पर्यटन स्थल हैं एतिहासिक राजस्थान जिसमें कई महाराजा ओं कर राज्य रहा उससे संबंधित कई राजाओं ने वहाँ पर्यटन स्थल बनाऍं जो आज इतिहासिक स्थल हैं